जी बोलिए हाँ बोल रहे हैं हम

अच्छा इसका तो पन्द्रह हज़ार कमी बेशी नहीं क्योंकि देखिए ये महंगा होता है मेकअप इसका हाई लेवल का होता है तो ठीक है कम कर देंगे चार सौ रुपये ऐसी बात नहीं है कब सब कुछ हो जाएगा तो आप ऐसा करिए कि मेरी दुकान पर आ जाइए आ जाइएगा और आप जैसा ब्रेड दुल्हन का जोड़ा वग़ैरह सब कुछ है हमारे यहाँ पर लहंगा आप जैसा मेकअप वाटरप्रूफ क्योंकि आज कल फैंसी के हिसाब से आपको जैसा चाहिए वैसा मेरे यहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको हाँ पंद्रह हज़ार है और फिर अगर एक्स्ट्रा और करवाओगी तो उसका अलग से रेट रहेगा सब व्यवस्थाएँ हैं अगर तुम्हें लहंगे का सेट जोड़ा और ज्वेलरी क्योंकि आस पास फैंसी की वजह से अलग अलग डिजाइंस लूक मतलब कि कलरफुल में कैसा चाहिए जा कर अपना देख कर पसंद कर सकती हो हमारे यहाँ क्योंकि देखिए मेरे यहाँ पार्लर का दुकान है यहाँ हमारे यहाँ सब कुछ उपलब्ध है मेहंदी जो आप बोल रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए भी है चोड़ा कंगन तो आप कहिए आएंगी हमारी दुकान पर चलिए ठीक है यदि किसी और को मतलब करवाना होगा तो बता दीजिए क्योंकि हमारे यहाँ अच्छा होता है वो तो हम आपके यहाँ आएंगे क्योंकि आप मेरी दुकान पर आ कर करवाएंगे या हमें आपके घर पर जा कर करना होगा ठीक है रख रहे हैं हम